मैं आप एक बता रहे हैं कि गैया गोरू रखने में क्या क्या फ़ायदा होता है गाय रखने में गोबर भी काम में आ जाता है खाद बनता है खेत में फेंकाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज भी पैदा होता है धान और गेहूँ हो सकते हैं सारा चीज़ भी होता है खेत में जाता है तो

अपना और पैसा भी ज़्यादा कमाते हैं कमाती है और वह दूध डेयरी पर जाता है अपना खो डेयरी पर जाते हैं खोआ भी भूँज लेते हैं खोआ भी भुँजाता है तो अपना भैंस का भी दूध होता है तो उसका ज़्यादा महँगा जाता है गैया के दूध को थोड़ा ज़्यादा कम जाते हैं भाव नहीं उतना है लेकिन पतला दूध होता है उसका तो अपना खोआ भूँजकर अपना हम काम चला लेते हैं और बच्चों को भी पिलाते हैं गाय का भी दूध खोआ भी मिठाई भी बन जाता है बहुत बहुत सारा यूज़ होता है दूध से दूध से ही सारी चीज़ बनती है कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब यह चीज़ में दूध में नहीं है दही भी खाते हैं और घी भी निकल जाता है मीठा भी बनता है उसी का दूधे से मीठा बनता है खोआ भुँजाता है तो अपना और भैंस के भी दूध के भी सारी चीज़ बन जाती है दही भी अच्छा लगता है भैंस का भैंस का खोआ भी अच्छा लगता है और घी भी निकल जाता है तो भी अच्छा है सबकुछ अच्छा उसको भी लगता है लेकिन सारे दूध अपना हमलोग डेयरी पर भी दे देते हैं डेयरी वाले पैसे देते हैं पैसे से खर्चा चलाते हैं अपने बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई का भी सबकुछ उसी में करते हैं हमलोग गाय का चारा भी कीनते हैं उसी पैसे से और खेती बाड़ी भी नहीं होती है उसमें भी पैसे लगा देते हैं खेती में भी लगाते हैं उसी में अपना गैया गेरुआ रखकर अपना हमलोग काम चलाते हैं दूध उध बेच बाचकर अपना काम करते हैं और अपना यह काम करते हैं मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं खेती में और खेती में कुछ पता नहीं होता है लेकिन वह गोबर उबर फेंकने से भी ज़्यादा तनिक कुछ सम्भावना लगती है फ़ायदा होता है और गाय का भी गोबर और भैंस का भी गोबर हमलोग एक ठर पठर पर देकर पाथ देते हैं तो उसका गोइठी भी हो जाती है और वह गोइठी तैयार होती है और उसका खोआ भूँजते हैं और वह लगाते भी हैं ठण्डी में भी तापते हैं उसको ठण्डी लगती है तो उसको ताप लेते भी हैं यही सब हमलोग करते हैं अपना धन्धा करने में सावधान रहते हैं कि धन्धा से कोई दिक्कत नहीं है और यही है कि गाय रखने में भी एक पैसे के बार बार पैसे आते हैं रोज़ भी पैसे दस रुपये आते हैं लेकिन किसी तरीके से भी आ जाते हैं आ जाता है कोई दिक्कत नहीं रहती है यही है थोड़ी मेहनत शरीर पर हमलोग को भी ढोनी पड़ती है चार बच्चों लोगों को जिलाना पड़ता है गइया गोरू रखकर कोई हमलोग को नौकरी सरकारी नहीं है भाई हमलोग यही सोचते हैं कि हमलोग का इसी धन्धा है तो इसी धन्धा को ही आगे और बढ़ाएँ और इसी धन्धे से हमलोग भी जिएँ और दस रुपया भी काम करें कि हमारे पास भी हमेशा पैसे दस रुपया रहे मैं यही सोचती हूँ दिन रात भी यही करती हूँ यही काम करते हैं कि चारा भी काट लेती हूँ खेत में जाकर बालती हूँ काट लेते हैं बाल लेते हैं सबकुछ अपनी एक मशीन रखे हैं उसी मशीन से अपना एक चारा काट लेते हैं घर पर ही काट लेते हैं उसको गैया को डाल देते हैं पानी भी डालते हैं और उसको राशन भी खिलाती हूँ गेहूँ होते हैं खेत में तो गेहूँ उसको दरबाकर उसको चूराकर और उसको मैं अपना उसको भात बनाकर उसी को फिर खिलाते हैं उसका भी दूध मोटा होता है और जो चोकर कीनते हैं चोकर तो वह चोकर कीनते हैं तो वह ज़्यादा महँगा भी मिलता है लेकिन चोकर ज़्यादा में उसमें राशन भी नहीं रहता है और गेहूँ खिराते हैं तो उसमें ज़्यादा दूध तनिक ज़्यादा देती है पर कम देती है लेकिन उसमें ज़्यादा मोटा होता है दूध उससे ज़्यादा खोआ पड़ता है इसी तरीके से अब फ़ायदा हो नुकसान हमलोग यही सोचकर चलते हैं क्या में फ़ायदा है क्या में नुकसान है हमलोग यही करते हैं यही काम से अपने बच्चों को जिलाते हैं यही काम करते हैं गइए गेरुआ खिलाते हैं पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं हमलोग यही करते हैं अपना दिन बिताते हैं हमलोग यही सब मेरे हमलोग का काम है अब क्या बताएँ कि यही गाय गोरू से ही खर्चा चलाते हैं घी ऊ बेच देते हैं घी अपने खरीद लेते हैं लोग अपना खाने पीने के भी काम देते हैं और सन्दूड़ी ऊड़ी बनाते हैं उसको दूड़ी ऊड़ी बनाते हैं काजू किसमिस डालकर अपना खाते हैं सबलोग शरीर में भी ताक़त बनाती है शरीर में भी ताक़त हो जाती है कोनो प्रकार का रोग नहीं आता है गइया का दूध पीने में कोई प्रकार का रोग नहीं आएगा गैस नहीं बनेगा गाय का दूध पिएँगे आप तो रोग नहीं आएगा आपके पास रोग की छुआई नहीं होगी कोई भी बुख़ार भी डेन्गू बुख़ार भी आता है वह भी में अपना रोग नहीं कुछ भी रोग को गाय का दूध पिलाएँगे बच्चों और बड़ों को और बूढ़े लोग भी कोई भी पिएगा कोई दिक्कत नहीं होती है थोड़ा भैंस के दूध भैंस के दूध में थोड़ी दिक्कत होती है कि गैस बनाता है कोई भी जो भी किसी आदमी को गैस बना देता है लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है हमलोग यही करते हैं